हमको खाने में सूजी का हलवा पसंद है हम दूसरों को अपनी रेसिपी सिखाते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि हम एक कढाई लेते हैं उस कढ़ाई में हम पहले सूजी को सूजी डालते हैं सूजी को भूनते हैं उसके बाद में सूजी को भूनने के बाद में हम उसमें पानी आवश्यकता अनुसार पानी डालते हैं एवं उसे थोड़ी देर के लिए गरम होने देते हैं वह उसके उबल जाने के पश्चात वह जब गरम हो जाता है तो हम उसमें चीनी डालते हैं जो उसे मीठा करने के लिए चीनी डालते हैं जिसके कारण जिससे हलवा मीठा बनता है एवं उसके साथ साथ हम उसमें आवश्यकता अनुसार अपनी अपने पास चीज़ होनी अपने पास वस्तु होने के कारण अपने पास वस्तु होने के साथ साथ उसमें हम काजू किशमिश बादाम आदि वस्तुएँ डालकर उस हलवे को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाते हैं जिससे हमें वह और ज़्यादा स्वाद देने लगता हैं और आदि ऐसी कई रेसिपी बनाने के लिए हम उनको इस बारे में सिखाते हैं बस